हां जी अड़े दादी तव्हांखे छा ॿुधायूं हीअ कंप्लेन सिर्फ़ु तव्हांजी कान्हे पर चङनि माण्हुनि जी आहे असां मञूं था त हीअ थोरी प्रोब्लम हींअर हली रही आहे हुन लाइ असां तव्हांखे असांखे बि दिलि खां खेद आहे असां तव्हांखां माफ़ी था घुरूं पर असां छा कयूं हींअर एक्चुअली छाहे की असां हिन फ़ोर जीअ खे फ़ाइव जी में कन्वर्ट करे रहियां आहिनि त उनजी सॼी तियारियूं हली रहियूं आहिनि त हाणे नवां नवां टावर पिया लॻनि त इनजे करे केॾी महिल नेटवर्क जो प्रोब्लम थिए पियो दादी पर थोरो एडजस्ट कयो थोरो टाइम बिल्कुलु बिल्कुलु हीअ जेका तव्हांजी शिकायत आहे त हीअ मां दर्जु करे थी छॾियां ऐं अॻियां हेड ऑफ़िस में बि मां इहो चवंदसि भई हीअ शिकायत वधीक अची रही आहे जेके स्पैम कॉल अची रहिया आहिनि त हू तव्हांखे न ईंदा बाक़ी दादी जेको नेटवर्क जो प्रोब्लम आहे उहो टिप हिकु महिनो असांखे एडजस्ट करिणो आहे हिनखां पोइ त जेको फ़ाइव जी में कन्वर्ट कराइणो आहे न त उनमें त ॾाढी सुठी सुठी फ़ेसिलिटी अथव तव्हां फ़ॉर्म भरियो अथव फ़ाइव जी में कन्वर्ट करण जो त दादी हिकु कमु कयो तव्हांजो नालो मूंखे ॿुधाए छॾियो ऐं तव्हांजी एड्रेस उहो बि ॿुधाए छॾियो त मां लिखी छॾियां बिल्कुलु बिल्कुलु दादी मां तव्हांखे स सलाह ॾींदसि त तव्हां फ़ाइव जी में इहो कन्वर्ट कराए छॾियो तव्हां फ़ॉर्म भरे छॾियो हिकु महिने जे अंदरि असांजी सेवाऊं जामु सुठी तरह सां चालू थींदियूं ऐं हींअर छा शुरूआति में पैसा घटि अथव पोइ वरी सेवाऊं सुठियूं थींदियूं त पोइ थोरो अघु बि वधी वेंदो त मां तव्हांखे सलाह कंदसि तव्हां हींअर ई फ़ॉर्म भरे छॾियो तव्हांखे सस्ते में बि पवंदो ऐं हिकु महिनो दादी एडजस्ट कयो थोरो मां हीअ दरख़्वास्त कयां थी अॻियां हेड ऑफ़िस में जेतिरो थी सघे इहो प्रोब्लम जल्दी सॉल्व थी वञे पर अ अंदाज़ आहे हिकु महिनो लॻंदो दादी न न दादी ज़रूरत ई कान्हे ज़रूरत ई कान्हे असांखे जियो खे जीआरणो आहे दादी

पको वादो अथव पको वादो दादी ठीकु आहे